ناسک ضلع کے علاقے میں کئی توہمات پائی جاتی ہیں جن پر لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں مثلاً جدید بزنیسی پروجیکٹس کا اثر یا محلی روایات کی حفاظت کا موضوع مثال کے طور پر ترقی پسند منصوبوں کی بدولت زرعی زمینوں کی تبدیلی کے بارے میں توہمات پائی جاتی ہے اس سے محلی کلچر اور روایات کا خطرہ ہو سکتا ہے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ جدیدیت کے ساتھ اپنی مخصوصیت کو بھی برقرار رکھنا ممکن ہے اور بہترین حلوں کو جوا دینے کے لئے محلی اور ترقی پسند مقاصد کو موازنہ کرنا ضروری ہے